तुसें केह् लगदा के जेह्के अजकल दे बच्चे नौजोआन जेह्के इ'यां जिम च बड़े इंटरैस्टड़ होंदे मतलब उ'नें गी काफी इ'यां मजा औंदा के हां जिम शिम ज्वाइन करने तुसें केह् लगदा इसदे किश फायदे हैन जां किश नुक्सान जेह्के थुआढ़े केह् विचार ऐ इस चीजे उप्पर लेइयै जेह्के अजकल दे बच्चे जेह्के हैन जिम शिम जां दे मतलब कि बड़ा इन्फ्लुएंस होआ दे अग्गें पिच्छें चीजें दिक्खियै मेरे स्हाबे कन्नै ते ठीक गल्ल ऐ की जे इसदे कन्नै साढ़ी जेह्की मतलब कि सेह्त सुह्त होंदी ओह् ठीक रौंह्दी इ'यां कि बड़े सारे इसदे उप्पर ना इ'यां कि ओह् न इ'यां अफ अफवाहं फैलियां क इसदे कन्नै हाइट रुकदी इसदे कन्नै मस्सल उपसेल होई जंदा किश बी नि होंदा एह् सारी इ'यां झूठियां गल्लां न ऐसा किश बी निं ऐ जाना चाहिदा समां इसदे कन्नै बंदे दी थोह्ड़ी ग्रोथ बधदी बंदे दा स्टैमिना बधदा दा बंदे दे जोर बधदा अपना अंदरूनी बंदा स्ट्रांग होंदा बाह्रा दा बी स्ट्रांग होंदा मतलब कि ओवरआल दिक्खेआ जा तां एह् ठीक ऐ जाना चाहिदा असें एह् कोई ऐसा बी निं ऐ कि टाइम जाए करदा कोई माड़ा मोटा तुस अगर चौह्बी घैंटे चा इक द'ऊं घैंटे अपने किश अपने शरीर गी दे दे मतलब कि सेह्त तंदरुस्त रौह्ने आस्तै ते ओह् कोई माड़ी गल्ल निं ऐ उल्टा ओह् शैल गल्ल ऐ मतलब कि सारें करनी चाहिदी